ايپ ٹيكنالوجى جيسے جى پى ايس گڑياں دوڑنے والے ایپس ٹريكر گھڑياں دوڑنے كے ليے كارگردى كو بہتر بنانے كے ليے كارگردى كو ٹريک كرنے كے ليے سب سے اچھى ہوتى ہيں ان كا استعمال آسان ہے اور اپنے ہدف كو حاصل كرنے كے ليے ان کا استعمال ضرورى ہے ان كا استعمال ہم پہن كر جيسے كہ گھڑياں ہوت گھڑیاں ہيں جن ميں جى پى ايس ہے ان كا استعمال ہم ان کو پہن كر كرسكتے ہيں اور دوڑتے وقت كر سكتے ہيں يہ گھڑياں ہميں ہمارے اسپيڈ ہمارى رفتار ہمارے قلب يعنى كہ ہارٹ كى بيٹ بتائے گى يہ دن ميں چلنے والے قدم بتائے گى مكمل طور پہ ہر چيز كى ريڈنگ ہميں دے گى صحت كا طور پر ہم روز ہدف لے سكتے ہيں سب سے زيادہ ضرورى اور سب سے آسان اور سب سے بنيادى ہے ايک دن كے اندر صحت كے مطابق ايک ہزار سے زيادہ قدم چلنا زيادہ سے زيادہ دس ہزار قدم چلنا صحت مند آدمى كو چار ہزار قدم سے كم نہيں چلنا چاہيے زيادہ زيادہ قدم چلنے سے صحت بہت مفيد رہتى ہے صحت تندرست رہتى ہے تندرست رہ رہتى ہے